केन्सार एबा बिखानि बेराम सिखिथसा खालामनायनि जिखिनि सुबिदाफोर बियो जोंनियाव गोबां गैया दा केन्सार होननानै बुंब्ला बा बिखानि बेराम होनना बुंब्ला जोङो बयबो सुबुङानो बुजियो जाय बेरामा जोंखौ गोबां सुबुंखौबो मा बुजिहोयो केन्सार बेराम जायोब्ला थैखासिगोन बा बिखानि बेराम जाब्ला थै थैसिगोन बेबायदि साननाया जोंनि गेजेराव दङ बिनिखायनो केन्सार एबा बिखानि बेरामफोरखौ जों सिखिथसा खालामनायनि माखासे सुबिदाफोरखौ जोङो बयबो मिथिनांगोन आथिखालाव मा होनो गोबां केन्सार बेरामखौ फाहामनायनि माखासे मा दङ हस्पिटालबो ओंखारबाय दानि दिनाव केन्सार बेरामखौ फाहामनाया गोरलै जानानै फैबाय बिनिखायनो केन्सार एबा बिखानि बेरामफोरखौ सिखिथसा खालामनायनि गोबां आथिखालाव सुबिदा दंसै जोङो जोंनि गोबां केन्सार हस्पिटाल जोङो दानि दिनाव जों नुनो मोनबाय जाहाथे आरो बे केन्सार हस्पिटालखौ सरखारा गोबां गुरुत्त' होदों बे जायनि थाखाय जोंनि ओनसोलफोराव बे केन्सार बा बिखानि बेराम सिखिथसा खालामनायनि माखासे सुबिदाफोरखौ होनाय जादों बिनि अनगायैबो केन्सार एबा बिखानि बेराम जिखिनि सिखिथसा खालामनाय बेखौ मोनफ्रोमबो साब सेन्टार पि एच सि बायदियाव साफ्रोमबो ड'क्टर नार्सफोरखौ बिथोन हरनाय जादों जाहाथे मोनफ्रोमबो गामियाव थांनानै केन्सार बा बिखानि बेरामफोर जानाय दं नामा बेखौ सार्भे खालामनानै जोङो बेखौ गोजौ सिखिथसा लानो थाखाय बिथोन हरनाय जादों बेबायदि माखासे बेसेन नाङै मोननो हाथाव खाबुफोरखौ जोङो लानो नांगोन आरो बेबायदि खाबुखौ सरखारा जिहेथु जोंनि ओनसोलाव हरदों बिनि थाखाय जोङो बयबो बे खाबुखौ जोङो लानो हानो नांगोन दा बेसेन नाङाब्लासिनो जोङो सासे केन्सार एबा बिखानि बेराम जानायखौ जों माबोरै फाहामनो हायो बेखौ जोङो जोंनि खाथियाव थानाय साब सेन्टार एबा पि एच सि बा सि एच सि बायदियाव जोङो सुलुं लायोब्लानो जों बिनि गासै जोङो बिथं एबा खारिफोरखौ जों मोननो हायो बेनिखायनो केन्सार एबा बिखानि बेराम सिखिथसा खालामनायनि आथिखालाव गोबां सुबिदाफोर जाबाय होननानै आं सानो